ہاں میں ایک بار بس میں سفر کی ہوں اور مجھے کھڑکیاں اسٹوریج کیریئر نکست ڈزل پر اچھی چلتی ہے کم خرچے میں بس میں اپنا کام نکل جاتا ہے بس بس کا سفر بہت اچھا ہوتا ہے